नों ना नों ना फानदों होनलाय ए दामफोरखौ बेसेबां बेसेबां खालामदों दे आं फवासे लायनो थांगोन फवायाव बेसेबां फवायाव बेसेबां औ आङो मा मा लकेल ना दं ए आङो आङो ना मावाया बेसेबां ना ना मावाया बेसेबां फवायाव ए आङो ना खावैखौ लायनोसै फवासे ओ दे आं बेखौ फवासे बेखौ फवासे लाबोनोसै ना खावैखौ फवासे मावा फवासे रौ फवासे ग्रासखाप फवासे लाबोगोन दे थांनानै लायगोन नों मोजां सुनानै दोनबानो जाबाय

दे औ लायगोन